اب ہم اگر دوڑنے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو اسمارٹ واچ ہوتی ہے اس میں ہم لوگ رننگ موڈ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو جتنی دیر بھی دوڑنے جاتے ہیں تو ہماری واچ جو ہے وہ اس کو ٹریک کرتی ہے کہ ہم کتنا دوڑے ہیں ہماری کتنی کیلریز برن ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اپنی دوڑنے کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے سمعے دوڑے ہیں کتنے انترال پہ دوڑے ہیں کیونکہ لگاتار دوڑنا بھی کبھی کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے تو گیپ کر کے بھی دوڑے ایک اگر آپ نے راؤنڈ پورا کیا ہے تو دوسرا راؤنڈ تھوڑی دیر بعد لیں تھوڑا گیپ کریں ریسٹ لیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا بھی مجھے لگتا ہے کہ دھیان رکھنا چاہیے